नमस्ते यह बताइए हमको हथरस जाना है आपकी बस कहाँ से कहाँ चलती है हाँ हाँ हाँ अच्छा तो कितने बजे निकलती है दिन में नहीं चलती

अच्छा तो ठीक है तो ना नाके पर किस जगह खड़ी होती है आपकी बस ह सुने हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा सवारी भरते हैं और बहुत तेज़ रफ़्तार मे चलते हैं नहीं तो नहीं तो जब जब आप सरकारी ड्राइवर हैं तो आप इस तरीक़े से नही भरकर चल सकते आप नहीं चल सकती हैं हमने सुना है भाई हाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और कब क्या हो जाए इसको कि किसी को पता नहीं है गाड़ी का क्या हाँ हम लोग जानते हैं ठीक हम सुने थे और बाक़ी गाड़ियों को देखते भी हैं रोड पर जब निकलते हैं वह तूफान की तरह भागते हैं नहीं लेकिन जो यह ओवरलोड

नहीं तो ठीक है हम कितने बजे आए कै बजे छूटती है और कहाँ कहाँ रुकती है

रुक भाई बीच में कहीं रुकती है कि नहीं नाश्ता पानी के लिए आदमी कहाँ जाएगा ठीक है नमस्ते